हाँ हाँ क्या समाचार हैं बोल रहे थे आपके ले उधर रोड का क्या हाल समाचार है आप कहाँ रहते हैं हम तो गाँव में ही रहते हैं

के आस पास रहते हैं क्या कैनेज के आस पास रहते हैं नेशनल हाइवे जो उधरे रहते हैं

उधर का आने जाने का रास्ता कैसा है उधर का

हाँ हाँ

तो साधन सिर्फ साधन क्या क्या चीज़ के हैं वहाँ जाने का छोटा वाला जो निकला है हाँ ओटो रिक्शा हाँ

वह नहीं रस्ता ओस्ता थोड़ा दिक़्क़त रहता है हम भी गाँव में ही रहते हैं बग़ल में ही पट्टी में रहते हैं वहाँ से दो तीन किलोमीटर होगा ठीक है ठीक ठीक है